ہیلو ہیلو لکھنؤ ٹینڈر موبائل ہب اسٹور سے بات کر رہے ہیں یہ جی مجھے کچھ لیپ ٹاپ ایک لیپ ٹاپ خریدنا تھا سر آپ کی شاپ کب سے کب تک کے کُھلتی ہے اچھا آپ کے پاس کس کس کمپنی کے جو ہیں نا لیپ ٹاپ دستیاب ہیں مل جائیں گے ایچ پی کا ہے اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے کہ ساٹھ ہزار کی رینج میں کوئی لیپ ٹاپ اچھا ہے ایچ پی کا اچھا تو اُس کی کیا ریم وغیرہ ہے آپ کچھ اِس کے بارے میں بتلا سکتے ہیں ہاں ہاں یہ بات تو آپ بالکل دُرست فرما رہے ہیں جناب یہ بتائیے کہ اگر ہم قستوں پہ لینا چاہیں ای ایم آئی پہ تو اُس کا کیا پروسیس ہے بینک کاپی لگے گی یا کیا کیا لگے گا پین کارڈ ہونا لازمی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو پھر اُس میں جو ہے کیا کہتے ہیں بینک کاپی کا اگر پین کارڈ اور آدھار کارڈ ہے تو بینک کاپی کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں کچھ زیادہ لوں لیپ ٹاپ ہول سیل کے ریٹ میں تو کیا کوئی ڈسکاؤںٹ آپ زیادہ کرتے ہیں یا وہی فکس پرائزیز ہوتے ہیں جو کمپنیز کے ہوتے ہیں اچھا زیادہ لینے پہ بل پہ کوانٹٹی پہ لینے پہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اِنشاء اللہ میں آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں گا جلد سے جلد اور آپ سے دو تین لیپ ٹاپ خریدوں گا اُمید ہے کہ آپ کو جی جی ٹھیک ہے اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ میں آؤں گا ٹھیک السّلام علیکم و رحمت